ہم سلائی مشین کر لیتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے سلائی مشین میں ہم سب کو کپڑا بھی سل لیتے ہیں اور سوٹ اور یہ پینٹ کرتی اور شرارہ پلازو اور یہ شلوار اور ہر چیز سیل لیتے ہیں شرٹ بھی سل لیتے ہیں ہم سلتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے اور سب اور سب ہم کو سلنے دیتی ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم کو سلائی مشین کا بہت شوق تھا اور ایک ہنر ہم سیكھ لیے ہیں اچھا لگ رہا ہے اور اپنے آپ پہ گرو بھی ہو رہا ہے اور ایسے سلائی مشین میں تھوڑا بہت بھاری تھا سلتے سلتے ہم سیکھ بھی لیے ہیں اور اس میں سب ہم کو لگ رہا تھا کنجے کہ بہت بھاری ہے پر سلنے کے بعد بہت آسان ہو گیا ہے اور بہت اچھا لگتا بھی ہے اور من کر سب میرے پاس ایبو کرتی ہے سل سلائی مشین سکھا دو نا تو ہم بولتے ہیں ہاں سکھا دیں گے ضرور اور اس کو ہم ہم سکھا بھی دیے ہیں دو تین چار پانچ گو کر ہیں ایسے او سب بھی اچھی کپڑا سل لیتی ہے اور ہم کو اچھا لگتا ہے کہ او سب بھی ہم سب سے سیکھ لی ہے ایسے بہت اچھا لگتا ہے اور